मैं अभी थोड़े दिन पहले शांति अमला का नारियल तेल ले के आया था जिस को मैंने अभी थोड़े दिन लगाया तो मुझे लगा कि मेरे बाल जो है बहुत झड़ने लग गए हैं जो पहले नहीं झड़ते थे और इसकी महक जो है वो बहुत तीखी और तेज़ है और तेल बहुत चिपचिपा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस को लगाने के बाद दिन भर माथे पर तेल चमकता सा रहता है और चिपचिपाहट सी लगी रहती है और इसकी महक पूरे दिन भर माथे पर चढ़ी रहती है इस का मुझे ये तेल बिल्कुल पसंद नहीं आया है जैसा टी वी में और अख़बारों में ये अपना विज्ञापन देते रहते हैं कि शांति अमला का नारियल तेल बहुत अच्छा है और इसका बहुत ही हल्का है मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा ये बहुत भारी तेल है जिस को लगाने के बाद दिन भर महक से और चिपचिपाहट से सर भारी भारी रहता है और चिपचिपाहट की वजह से बालों के अंदर मिट्टी इत्यादि बहुत ज़्यादा चिपक जाती है और अगले दिन जब हम शैंपू या साबुन लगाते हैं तो बहुत बाल झड़ते हैं मैं इस तेल से बहुत ही नाख़ुश हूँ